मछली समुद्र में ऐसा होता है जो मछली समुद्र में होता है तो हम जाल से पकड़ते हैं जाल से पकड़ कर और टोकरी में धरते हैं आ उसका बाज़ार में लेकर हम बेचते हैं जैसे कभी हुआ तो समस्तीपुर पहुँचा देते हैं कभी कल्याणपुर पहुँचा देते हैं आ जाल से पकड़ते हैं और वह छापने वाला जो होता है उससे भी पकड़ लेते हैं अगर छोटा मछली रहता है तो हाँथ से भी पकड़ लेते हैं बड़ा रहता है तो हम जाल से पकड़ते हैं और पकड़ कर बेचते हैं को टोकरी में भी लख रख लेते हैं और उसका बाद जो होता है जो एगो रखता है कोई आदमी डेकची में भी ले लेता है ले कर हम बेचते हैं बजार पहुँचाते हैं बजार पहुँचाते हैं और वह खरीदने वाला खरीदता है और वहाँ पहुँचाते है पोखइर में भी मछरी रहता है तो पोखइर में तो कम पानी रहता है तो हाँथ से भी पकड़ लेते हैं ज़्यादा पानी रहता है तो हमको बड़का जाल लगना पड़ता है उन छापने वाला रहता है उस उससे छाप से पकड़ लेते हैं आ ऊपर से हाँथ दे कर और बरा रहता है तो हम जाल से पकड़ते हैं औरो बाज़ार में जाकर बेचते हैं पहुँचाहते हैं खरीदता है आदमी सब अपना हम बेचते बेचने का काम करते हैं बजार में कभी पहुँचा देते हैं समस्तीपुर कभी कल्याणपुर कभी पूसा कभी बहुत सारा है उधर पहुँचा देते हैं गाँव सब में गाँव सब में तो कितना शहर होते हैं गाँव में जिस जिस गाँव में माँग होता है मछली के वहाँ वहाँ हमको फोन आता है वहाँ हम पहुँचाते हैं और लेने वाला सब लेता है अपन किसान सब खाता पीता है पहुँचाते हैं मछली सब मछली जैसा होता है कभी होता है रेहू रेहू रेहू भी मछली आता है कत्री भी नैनी भी जैसा मछरी होता है पोखर में मिलता है पोखर और नदी तलाब में जैसा मछली मिलता है वैसा हम पकड़ के और अपना बेचते हैं बेचते हैं मछली